जोंनि रायजोफोरा माइ गायनो थांलाय फैलाय जायो र' मदद होलायो ओजों सोरहाबा बदल मारिनो फैयो सोरनियावबा बदल थानायावबो मोनस्लाबा जायो साब्रै मोननो गोनांआ सानैल' मोनो बेयाव गायनायाबो साननै गाहाम जायो हा फोमोनना दोननाया ऐ फैनायनो रागा जालायो सोरबा नांलायो जोंहानाव फैयासै ओरै होनो बेबायदिनो दानिया खामला लगायनाय जादों दा हाजिरा होयो बेबायदिहाय सावरिफोरा दा गोमानो हमबाय ओरैनो न' खाथि खाथिनि भागिजों भागि लोगो नांनानै गायो दा बेनो जोंनिया जोंनि माबाया मानसि मोनला दानिया ओरैबायदि आगोलबायदि ज' ज' सावरि जानाय गैला इजों अ दानिया गावबागावसो गायो गावबागाव गायनो नाजायो हारसिं हारसिंयै गथ' गथाय लोगो नांनानै गायो नै दा रावखौबो राव मोनला जायहा थाखा दं बेहा हाजिरा लागायो बेबायदि सोलिबाय दं आरो जों बेयाव दा जोंनि जायगाखिनियाव